थांनाय बोसोरसेनि बावैसो आंनि जिउआव गोसोआव थाथारनाय मोनसे जाथाय एबा मोन्दांथिया बेनो आंखौहाय माखासे समनि थाखाय तिथागुरि कस्तुरबागान दिबा लेखा बिद्यालयआव जेब्ला वार्देन हिसाबैहाय दोन्थ'हरनाय जादोंमोन बे समावहाय आङो गोबां फरायसालिनि फरायसुलिफोर लोगो मोननो हादोंमोन जेरै थिथागुरि हाई स्कुल नि देबोरगाव हाई स्कुल नि क'क्राझार गभरमेन्त कलेज नि नाराबारि गार्ल्स कलेज नि इउ एन एकाडेमि नि कमार्स कलेज नि बेफोर फरायसुलिफोरजों आङो ओरैबायदियै बे बोसोरसेखौहाय रंजा बाजा बा गोरोबलायनानैहाय बा माबेबा खैफोदनि समावहाय मदद खालामलायबोनानै गावनि जिउखौहाय मोनसे गोसोआव थानाय रंजानाय मोननो हादोंमोन